मेरी सब्जियां बनाने च ते मेरे कश ते बहोत सारे ऐसे चीज़ां न जेह्ड़ियां में सब्जी अच्छी बनाई सकनी ते में इक पर्सनली गल्ल सनानी तुसें ई की मेरे कोल इक तरीका ऐ की सब्जी गी सोआद कि'यां बनांदे जाये बनाया जन्दा एह् एह् तुस दिक्खी सकदे की अस बनाचै दम आलू दम आलू न जेह्ड़े इ'यां अस टमाटर प्याज़ दा तड़का लाने न उस च अच्छे बनदे न लेकिन जेह्ड़ा अस काले कोयले दा तड़का लाने ना सरेआं दा तेल गर्म करना कड़च्छियै च ते फिर ओह्दे च पाना कोयला कोयले दा तड़का लाना ते फिर आ हा हा मज़ा आई जंदा उसी खाइयै होर ऐसियां चीज़ा बनाने आस्ते में तोहें गी दस्सनी की इक होर चीज़ मेरे आस्तै जेह्ड़ा चने दी कढ़ी उस कढ़ियै दे तड़के च असें ई मिर्च दा तड़का लाना अ हा हा हा ओह् बी ते बहोत सोआद होंदा होर ओह्दा जेह्ड़ा फ्लेवर ऐ मिर्च दा जेह्ड़ा फ्लेवर औंदा ना भुन्नियै अह हा हा तुस सोची निं सकदे मी कि'न्ना मज़ा औंदा उसी खाने दा इ'न्ना सोआद इ'न्ना टेस्टी होंदा कि मज़ा आई जन्दा उसी खाने दा ते में चाह्न्नी की मतलब की लोगें तक्कर एह गल्ल पुज्जे की आं भई उ'नें बी पता लग्गे की मर्च दा तड़का बी चीज़ें ई लाना चाहिदा ते हरियां हरियां सब्जियां बनाइयै जेह्ड़ा मज़ा औंदा खाने दा अह हा हा